आमचो देश आयज मोठ्या प्रमाणान हॉस्पिटल आनी भलायकी सेवा उपलब्ध करतात प्रत्येक राज्यांत प्रत्येक तालुक्यांत आनी चडश्या गांवांनी प्राथमीक भलायकी केंद्र आसा पूण ह्या दवाखान्यांत उपचार करपाक यंत्रणा मात कमी आसात खासगी हॉस्पिटलांत सुविधा तर आसात खुपूच आसात पूण तांची किंमत सगळ्यां खातीर परवडची ना सरकारी दवाखान्यात उपचार फुकट वा सवाय आसता पूण कदाचीत हेर सुविधा आनी वेळेर सेवा मेळपाची थोडी समस्या निर्माण जाता आज कालचे भलायकी केंद्र पयलींच्या काळा पेक्षा खूब बरे आसात उपचाराचे नवीन नवीन तंत्रज्ञान नवीन नवीन वखदां नवीन नवीन मशिनरी आसात आज काल सरकारान त्यो उपलब्ध करून दिल्यात हेच कारणाक लागून बरेंच लोकांची दुयेंसां रोखडीच पयस जातात पूण गरीब लोकांक परवडपी उपचार अजून खूब कमी आसात हांव म्हाकत सरकारान हाचेर कांय पावलां घेवचीं म्हजो कोवीड काळाचो अनुभव मात खूब भयानक आसा सगळे लोक अस्वस्थ जाल्ले भलायकी केंद्रान वखदाची उणीव जाल्ली दोतोर आनी नर्सींनी मात लोकांची खूब मोठ्या धैर्यान सेवा केला खूब मोटे धाडच करून लोकांची सेवा केला लोकांनी एकमेकांक मदत केल्या आनी टिका करून जेन्ना चालू जालें तें चालू जातकीच बरीचशी सुरक्षा मेळ्ळी ह्या काळांत आमकां आरोग्य सेवाची किंमत कितली म्हत्वाची आसा तें कळून आयलें